हम खाना घरमे खाना बनबैके लेल जाइ छियै तऽ पहिले सुती कपड़ा पहिनै छियै तकर बाद शुरुआत करै छियै खानाके बढ़िऑंसँ देख लै छियै खाना बनबैत घड़ी ध्यान राखै छियै कोनो चीज सिलेण्डरके जे पाइप सभ जे रहै छै ओ अपना कनि लीक तऽ नहि भए रहल छै कनि सुगन्ध तऽ नहि आबै छै जखने सुगन्ध आबैत रहै छै तखने गैसके बन्द कए दै छियै बन्द बन्द केलाके तकर बाद खाना तकर बाद फेर शुरू खोलै छियै तकर बाद फेर स्टार्ट करै छियै खाना बन बनबै लऽ खाना बनेलाके बाद जखन भए जाइ छै खाना बनैल तहन तहन हम रेगुलेटरके बन्द कए दै छियै आओर जकर बाद कखनो काल कऽ जे चूल्हा पजारैके जे रहै छै तऽ पहिने ध्यान राखै छियै जे लेगुलेटर बन्द छै कि नहि किएकि की पता कखनो लीक तीक करैत होइ अऽ हम नहि सुनियै तऽ बहुत बड़का काण्ड होइसँ काण्ड होइ बला रहै छै किए सारा पर अथी पर ध्यान राखै छियै ध्यान राखलके बाद तकर बाद चूल्हा सभ पजारै छियै नहि तऽ की पता कखनो किछो भए जाइ कुनू गाइरेन्टी थोड़ी रहै छै कोनो चीजके कखनो साँझो सभ दय लऽ जे भगबान सभ लऽ जाइ छियै दिया सभ लगबै लऽ तऽ ओहो लऽ तखनो ध्यान राखै पड़ै छै लेगुलेटर सभके नीकसँ बन्द छै कि नहि छै कखनो राइत कऽ जे सुतै लऽ गेलू तऽ तखनो बन्द कैकऽ सुतै छियै सभचीज पर ध्यान राखै छियै राइतो कऽ जे स्मेल सभ ऐल कखनो कखनो ऐल तऽ तखनो आधा राति कऽ उठि कऽ तहनो गैसके बन्द करै छियै की पता कतौ अथी होइये ई सिंथेटिक कपड़ाके यूज नहि करै छियै हम इस्तेमाल नहि करै छियै सुती कपड़ाके इस्तेमाल करै छियै ओहि सभमे ओहि सभमे यही सभ होइ छै अपना आप पहिनतो छियै सुतिये कपड़ा आओर किछो नहि सुतिये कपड़ा बहुत जादा इस्तेमाल करै छियै किएकि सुती कपड़ा हमरा ई मैथिली के बहुत ज्यादा रहै छै अइ सभमऽ इएह कारण रहै छै